हेल' औ लोगो मा अ मोजां मोनदो र'

अ औ लोंजायो नोंसोरनि आयनथार नामा जि जोम सुनाय जि जोम सुनाय लोंनायफोराव प्रब्लेम जायो ना

जि सुनाय आरिनायफोरालाय अ दैमा दैमा दंना गैया ओ आयनबा औ दङ बे दैमायावनो सुहैयो गोजों आयन गैयाना लोंनायफोरावबो सरलाय नाङा नों नोंसिनिजाय

दङ मोजांगोजाखा जोंनिजाय मोजां सरलायनाङा इदिनो सरखानाय बायदियानो फैयो हायो सराबासिनो लोंनो हायो सरखानाय बायदियानो फैजोबोना सरलाया जि सरखानाय दैयानो मोजांखानालाय साफा गोग्गो अ लोंब्लाबो एख' बेमार आजार जाया आरो अ दे दे